गाइके जे रखै छिए गरमीके टाइम आबे हइ तऽ ओकरा छाहरिमे रखैके पड़ै हइ बाहरमे रखै छी तऽ घरमे करऽ पड़ै गरमी आबै हइ तऽ ओहिके लेल पंखो लगेने छिए मालके घरमे अपने जे इच्छा होइ से ओकरा करै छी रहि गेलै आब घास भुस्सावला बात थोड़े बहुत खरीदिओकऽ उपर कऽ कऽ रखै छिए थोड़े बहुत खेतमे ठठेर भेल मकइवला धानके पुआर भेल ईसब कटबाकऽ रखै छी भुसखारमे आओर थोड़े बहुत भुस्सो खरिदकऽ रखली आओर घास रहि गेलै घास हम मकइके होबे करै थोड़े जइ बाउग कएने रहै छी नहि होइए अपना सबसे तऽ आओर खरिदिओ लेली इएहसब बात हइ आओर कि कहू माल मवेशीके जे जतेक बढ़िआँसे रखबै ओतेक बढ़िआँ होतै जतेक ओकरापर ताबुत नहि करबै तऽ ताबुत ओ खराब भऽ जेतै इएहसब बात हइ तऽ तकर बाद जे मालके गरमी अएलै तऽ गरमी जगता रखिऔ गरमी अएलै धूप बाहरमे रखै छिए धूप उगलै तऽ ओकरा घरमे रखिऔ बान्हिकऽ फेर ओकरा जे किछु अथी भेलै तऽ खिबै पिबैके टाइम भेलै तऽ किछु मौसम ठण्डा भेलै तऽ बाहर निकालिकऽ घास भुस्सा खिअइऔ ओहिके बाद रहि गेलै बात जे मालके जेना रखबै तेना रहतै आब कि कहै छी इएहसब बात हइ आओर माल मवेशीके सरदी बोखार भेलै ओकरापर तुरन्त डाक्टर बोलाकऽ डाक्टरसे समझिकऽ दवाइ सुइआ करैऔ इएहसब बात हइ रहि गेलै ठण्डी हइ तऽ एगो चटिओ दिऔ ठण्डीके टाइममे चट्टी दिऔ ओहन हिसाबसे भोजन दिऔ आओर कि कहै छी आओर सीधे दुधे गारलासे नहि ने होइ हइ ओकरा मेहनति करबै तकर बादे ओ अगिला दूध देतै गाइ नहि रहतै बैल दुहिकऽ कहाँ से देतै सब करिते धरिते ने चलैके पड़तै सीधे माल बान्हि लेलिए आओर दूध ओकरा घीचि लिए ओकरा भोजन देबै टाइमसे टाइमसे ताबुत करबै ओहिके बाद कोनो काम ओ अएतै सीधे आनिकऽ बान्हि लेलिए आओर दूध गाड़ि लेलिए नहि ओकरा टाइमसे भोजन दिऔ टाइमसे पानी दिऔ टाइमसे सबकिछु करिऔ ओहिके बादे ओ अगिला दूध देतै दूधे गाड़लासे नहि होइ ओकरा ताबुत करैके पड़ै हइ दुइ जानसे बेसी ओकरा तजुर्बा होइके चाही तजुर्बा करबे नहि करबै आओर हम ओकरा चाहिए जे एकदम घीचि लिए एकदम चमड़ी तऽ कहाँ से होतै ईसब नहि होबाक चाही इएहसब कहानी हइ आओर रहि गेलै जे मालके घासपर टाइम दिऔ टाइमपर भोजन दिऔ ओहिके बाद टाइमसे सबकिछु करिऔ